राजस्थान में अगरि ॾिठो वञे त समाचार मीडिया राजनीतिअ सरकार जे लाइ काफ़ी पापुलर आहे ऐ उन जे मुदनि ते काफ़ी उन कमु कयो आहे जहिड़े तरीक़े सां समाचार पत्र आम जनता ताईं पहुचाइण जे लाइ जंहिं मीडिया जी भुमिका निभाई आहे उहा आहे राजस्थान पत्रिका दैनिक नवज्योति भास्कर ऐं ई नंढियूं नंढियूं ॾाढियूं इन घणेई अख़बारू ऐं मैगजींस आहिनि जंहिंजे करे इहा पॉपुलर थी चुकी आहे इहा मीडिया सरकार खे बि काफी मुदनि ते उन्हनि सां हैल्प करे चुकी आहे ॾिठो वञे त जेकी इंडिया जी गौरमेंट आहे उहा राजस्थान सरकार जी मीडिया सां काफ़ी ख़ुशि आहे ऐं इन जे करे सारा सभु कम ॾाढा आसानी सां थींदा आहिनि छोजो राजस्थान सर भारत सरकार ऐं राजस्थान सरकार जी आपसि पाण में सुठी उहा डिक्लीन हा हिननि जी ॿिनी जी तरीक़े सां थियल आहे कि ॿिनी जी अहिड़ी यूनिटी आहे की आम जनता बि उन खे ख़ुशीअ सां एक्सैप्ट कंदी आहे ख़ुशीअ सां उन खे स्वीकार कंदी आहे त ॾिठो वञे त राजस्थान ऐं भारत सरकार जो काफ़ी पाण में मेल झोल सुठो आहे ऐं जॾहिं बि पा भारत सरकार में का दिल्ली सरकार में या कुझ थिए थी ॻाल्हि त राजस्थान मीडिया बि उन सां गॾु ई साथ रहंदी आहे जॾहिं बि कोई मीटिंग्स थींदियूं आहिनि त राजस्थान गौरमेंट जी जेकी बि पत्रकार आहिनि दैनिक नवज्योति आहे भास्कर आहे या केतिरियूं बि नंढियूं नंढियूं अख़बारू जेके सापिक अख़बारू निकिरनि तियूं या न्यूस चैनल आइन स्वामी न्यूस चैनल आहे इहे बि राजस्थान जी सरकार भारत सरकार सां मेलझोल खाईंदी आहे